जीअं की वैक्सीन नई आई हुई त हूंअ माण्हुनि जी भीड़ लॻी वेई हुई पर जीअं ॾींहं ते हीअं वैक्सीन झूनी थींदी वेई हूअं माण्हुनि खे डोज़ लॻंदो वियो त माण्हू गवर्मेंट वधीक में वधीक स्टॉक मोकिले सभिनि माण्हुनि खे लॻायऊं पहिरियों जीअं जीअं नई आई हुई हूअं हूअं माण्हुनि खे तकलीफ़ थी हुई पर धीरे धीरे गर्वमेन्ट हूअ बि सॼी असांजी दुविधा सु सवले छॾियईं